हां असांजे महाराष्ट्र स्टेट खां बि जामु ॿार ॿाहिरि पढ़णु वेंदा आहिनि हेड़ी जामु प्लेसेस आहिनि जिथे ॿार पढ़णु वेंदा आहिनि केनेडा यू के यु एस ए जर्मनी पौलेंड हर किथे अलॻि अलॻि आहे जीअं की केनेडा अऊं यू के में एम बी ए जो जामु स्कोप आहे एम बी ए जामु सुठे नमूने थीन्दो आहे हुनखां पोलेंड ऐं जर्मनी में इकोनॉमिक्स जो आहे हिथे हर किथे अलॻि अलॻि पेसिफ़िक आहिनि जिथे जामु सुठी सुठी पढ़ाइयूं थींदियूं आहिनि हुनखां पोइ स्कॉलरशिप्स बि मिलन्दी आहिनि स्कॉलरशिप्स जे करे ॿारनि खे फीस में थोरी घटि मिलन्दी आहे हुननि खे जाम सुठो कुझु मिलंदो आहे ऐं जामु सारा ॿार एडुकेशन लोन खणी करे बि वेंदा आहिनि जीअं की पंहिंजो जीवन ठाहे सघनि